بچے دو یا تین سال کی عمر میں ڈرائنگ اور پینٹنگ سیکھنا شروع کر سکتے ہیں اس مرحلے پر ان کی مؤثر مہارتیں اور تخلیقی صلاحیتیں تیزی سے ترقی کر رہی ہوتی ہیں صاحب سادہ تفریحی سرگرمیاں جیسے فنگر پینٹنگ اور بڑے برش کے استعمال رنگ اور شکلوں شکلیں دریافت کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے جیسے جسیے وہ بڑھتے ہیں تقریباََ پانچ سے چھ سال کی عمر میں بنیادی مہارتوں کی تعمیر کے لیے ساختی اسباق معتارَف متعارف کرائے جا سکتے ہیں